मूंखे घणनि ई किस्मनि जूं लाइयूं माना चिकियूं ठाहिण ईंदियूं आहिनि छो त लाइयूं ठाहिण मां नंढपण खां ई सिखियूं आहिनि मुंहिंजे पपा जो इहो ई कमु हूंदो हुओ असां नंढे हूंदे तिरनि जूं लाइयूं फुलनि जूं लाइयूं सिंघ जी लाइयूं ऐं सुके मेवनि जूं लाइयूं ठाहींदा हुआसीं इनखां सिवाइ कुड़मुड़नि जा लॾूं गुड़ जा लॾूं बि ठाहींदा आयासी जेके थधिनि में वॾे पैमाने ते हलंदा हुआ मुंहिंजे पपा जो इहो वापारु चङो फ़ाइदे वारो हूंदो हुओ असां गरमु गरमु गुड़ में इएं लॾूं ठाहींदा हुआसीं ऐं चिकियूं ठाहिणु तमामु सवलियूं आहिनि जेकॾहिं असां केतिरनि जी चिकी खपे त गुड़ खे ॻारे करे उन में तिर विझी करे उनखे घुमाइ करे चकले ते रखी सन्हो सन्हो वेले करे असां उनखे तिरनि जी चिकी ठाइ सघंदा आहियूं अहिड़े नमूने गुड़नि जा कुड़मुड़नि वारा लॾूं बि चङा ऐं सवला आहिनि गुड़ खे ॻारे करे उन में कुड़मुड़ा विझी उनखे गरमु गरमु गोलु करे वेले करे लॾूं ठाहे सघिबा आहिनि ईंअ सिआरे में तमामु फ़ाइदे वारा हूंदा आहिनि शरीर खे तंदुरुस्तु ऐं स्वस्थ रखंदा आहिनि